हाँ मैम मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ आपके इस्कूल में एक मेरा बच्चा पढ़ता है फॉर कलास में उसका रोहन नाम है तो उसको मैं ट्यूसन भी पढ़ता हूँ फिर भी उसका कम मार्क्स आया है और वो कहीं घूमता भी नहीं है पढ़ना है फिर भी कम नंबर क्यों आ आ रहे हैं उसके लिखा नहीं है तो वो तो घर पर पढ़ता है देखते हैं अच्छा वो नहीं लिखा है टेस्ट कॉपी तो मैं नहीं देखा हूँ लेकिन वो तो बता रहा था कोसन पेपर में से पूछा तो सब चीज़ बता रहा था अच्छा अब पता नहीं क्यों नहीं लिखा है वो ठीक है अच्छा पूछते हैं रुकिए उससे तो इस्कूल में पढ़ता है तो आप लोग समझेंगे ना क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढाते हैं तो तो अध्यापक को ही समझना पड़ेगा ना कि हर एक बच्चे पर पार्टिकुलर ध्यान दिया जाए हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसके लिए फिर अगर हमें ही सभी अगर से हमें ही यह सभी चीज़ें मैनेज करनी होती फिर उसे इस्कूल में ही क्यों भेजते फिर इस्कूल में कैसे पढ़ेगा देखिए मैम ऐसा नहीं होता है सभी बच्चों की समझने की शक्तियाँ अलग अलग होती है तो सभी बच्चों पर एक टीचर को अलग से ध्यान देना पड़ता है और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनपे ख़स ध्यान देना पड़ता है तभी बच्चे सीख पाएँगे और आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा दूँ तो सभी एक ही साथ सीख जाएँ तो सब एक साथ नहीं सीख सकते हैं

तो इस्कूल भेजना छोड़ दूँ मैं अगर से कोचिंग में ही सीखना है सारी चीज़ें तो

ठीक है आप मैनेज करना सिखिए आपके इस्कूल कइ सुविधा कुछ उचित अच्छी नहीं लग रही है हमें सीखाना पड़ता है मैम छ साल का बच्चा जो क्लास थ्री में पढ़ता है जो क्लास थ्री में पढ़ता है वह क्या समझेगा कि मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ठीक है रखिए मैम ओके